ओ देग्लायनि बोथोर आबहावायाथ' बर्थ'मान बांद्राय गाज्रिबो होनजाया आरो बांद्राय मोजांद्रायबो होनजाया बिदिनो अखायाथ' बबेबा मासआव मास मोननैया रेगुलार हादों ओंखायनो जोंनि माखासे खामानि मावग्राफ्रा जेरै हाजिरा मावग्राफ्रा अखानि थाखाय थांनो हायाखै ओमफ्राय गायग्रा फुग्राफ्राबो बिदिनो हा हु गोनांफ्राबो माखासे दै बाना जानायनि थाखाय हालेवनो हायाखै ओंखायनो बबेबा बोरि हाफ्रा मोजां जादों गायनो फुनो नाथाय बांसिना दहला दै मोनग्राफ्रा फ्रायानो गायनो हायाखै आरो बे समाव बेनिफ्राय बिदिनो बायदिसिना न'नि माबा माबि मैगं थाइगंफ्राथ' दैज्लां बोथोराव बांद्राय अखा जाब्ला जों बयबो मिथिखायो जाखाया थैजोबखायो अखाजों बेफोराव जोंनि बर्थ'मान मावग्रा दांग्राफ्रा इसे दुखु मोननाय माने लस जानाय जायो आरो बेनिफ्राय ए सार अन्थाइ गावनायफ्राथ' गावदोंमोन बेफोरखिनिखौथ' लस जानाय जाहैबाय बर्थ'मान जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव देग्लाय थिग जादों जानाया जाद्रायाखैबो नङा बेनिफ्राय बर्थ'मान जोंनि गायनाय फुनाय हा गैयै हिसाबै जों बेफोरखौ बारा थाल लायाखै आरो खिन्तु बेनो बोथोराव माने अखा हाब्ला अखा मास मोननै गाहाम हादामब्लेनायाव इसे आबहावाफोरनि थाखाय मानसिफ्रा मावनाय दांनायनि थाखाय खस्त' मोनदों नांगौ बायदि मावनो हायाखै बेनिफ्राय बिदिनो हाजिरा मावग्रायाबो थांनानै मावहैनो हायाखै बे आरो बिदिनो ओमफ्राय दै बानाफ्राबो जायगा लानानै जायगा बारा जादों जोंनि ओनसोलावथ' इसे खम जोंनाव बोरिनि थाखायनो बारा असुबिदा जायाखै खिन्तु खाथि खालानिफ्रा हले इसे असुबिदा जादों आरो दा बोथोरखौ लानानै जोंबो बारा बुंजोबनो हाया बारा सम लानानै गावनि नांगौफोरनि थाखाय खारनायाव जोंहा बारा बेफोरखौ गुरुथ्थ' लानो हाया जायो आरो दा बेनो आरो